सोशल मिडियाचे प्लेटफॉर्माचेर कला आनी हातीन केल्ले वस्तुचें खुबशे व्हिडियो युट्यूबाचेर येतात म्हणल्यार चुट्टांचो वापर करून बॅगां बास्केटी वा वण्टीक लावपाचें डेकोरेशन करतात ताजो व्हिडियो कशें करप आनी कितले वापरप हें सगळें दाखयतात समज तुका तें समज तुका कोणी दाखयलें जाल्यार कळना जाल्यार तें व्हिडियो परत परत पळोवन तुका करूंक मेळटा आनी खुबशे अशें वस्तू आसा जाचे झाडांचो वा कसले प्लास्टीक बाटलेचो कसलो वापर करून ताका खूब सोबीत केल्ले अश्यो वस्तू आसात म्हणल्यार कट्ट्यांचो वापर करून त्यो तासून निवळ करून तांकां रंग लावन जाय तसलो रंग लावन ताका ताची डिजायन काडून ड्रॉइंग काडून ताका वा गार्डनाक वा घराक खंय डेकोरेशनाक लागून दवरपाक जाता

ताचेर बारीक बारीक फुलां करपाचो व्हिडयो युट्यूबाचेर दाखयतात युट्यूबाचेर दाखयतात आनी पानांचो वापर करून कशीं फुलां करप आंब्याचीं पानां वापरून ताचे कशें ताचे कशें वण्टीक लावपाचें हँगींग करप हें सगळें दाखयतात झाडांची मुळां मुळां वापरून ताका पेंट मारून ताचो वापर करता अशें खुबशे व्हिडियो आमकां दाखयता हातूंत स्पश्टपणान आमकां कशें ताची प्रक्रिया आसा ती दाखयता आनी लोक लोक तांकां फोलो बी करता तशेंच तशेंच हांव बी एक एक चॅनलाक फॉलो करतां आर्ट एन्ड क्राफ्ट अशें म्हूण एक चॅनल आसा ताका तितूंत खुबशे खुबशे वस्तूची वस्तूची मदत घेवन ताका सुंदरशे अशें वस्तू करतात चडशें झाडाचें वा प्लास्टीक वापरून ताचो एक सुंदरशें डेकोरेशन पीस असो करता तणाचो वापर करून ताका कसले कसले आकार दिवन ताचे ताची जोतीं जोतीं बॅगां बाटली बाटलेक बॅगां बाटलेक लावन ताचें सुंदरशें प्रदर्शनाक दवरतात ताका पळोवन हांवें बी खुबशी कितें कितें वस्तू तयार केल्या म्हणल्यार सूम घेवन ताची सूम घेवन ताची बाटलेक घुसपून ताका एक सुंदर वाज असो केलो मागीर चुट्टांचो वापर करून कट कट करून ताची सुंदरशीं फुलां करपाचें काम केलां पानां वा कट्ट्यो वापरून हांवें तांचे खूब सुंदर सुंदर पेंट मरून वाज तयार केला तितूंत झाडां रोयल्यां खूब सोबीत आनी सुंदर दिसता चुट्टांचो वापर करून हांवें वण्टीक लावपाचे वण्टीक लावपाचो एक सुंदरसो झुंबर असो तयार केल्लो पूण तो चड दीस उरुना पूण पळोवपाक सुंदर दिसता पोवपाक सुंदर दिसता तुमी जर ताका पेंट मारलो जाल्यार तो खूब दीस असो उरपाक शकता आनी बेगीन पाड जावपाक जाय जायना तुमी पानांचो वापर करून तीं सुकोवून तीं सुकोवून ताचे खुबशे तरे तरेचे ड्रॉइंग वा अशीं चित्रां तयार करपा शकता असले खुबशे व्हिडियो तुमकां आयचे काळांत मेळटले जे तुमकां खूब कितें कितें शिकयतात आनी तुमी तांकां पळोवन खूब कितें नवें नवें नवें नवें प्रयत्न करपाक शकतात